हैलो बीर जी केह् हाल थुआढ़ा कुत्थें आए दे तुस उत्थें अच्छा आं सबेरै बड़ी जल्दी उठी होई आं टूर एंड ट्रैवल आह्ले आं असें ते करी ओड़ी गड्डी ते फिर जाना कुत्थें तुसें ते फ्ही अस अपने स्हाब कन्नै रक्खनी ना गड्डी इत्थें गै बड़ी ऐं तुस पत्नीटॉप जाओ भद्रवाह जाओ भद्रवाह दे अग्गें डोडा किश्तवाड़ जाओ ठंडे ठंडे लाकै जाना पत्नीटॉप जाओ नत्थाटॉप जाओ अग्गें सनासर ऐ उत्थें जाओ बड़ी जगह ऐ आं करी ओड़ो गड्डी तुस दस्सो कि कदूं पुज्जना तुसें उत्थें ते तुस मतलब कुत्थें लब्भगे शामीं कोई किन्ने बंदे दो गड्डियां करनियां पौनियां चलो अच्छा अच्छा किराया हून तुस दिक्खी लैओ दो दो गड्डियां ते ते तुस आक्खा दे दो गड्डियां आक्खा दे ते पुच्छी लैओ अगर तुसें पत्नीटॉप तगर जाना ते साढ़े तीन ज्हार ऐ ते अग्गें जाना भद्रवाह ते ओह् साढ़ा ऐ पंज ज्हार ऐ चलो थुआढ़े आस्तै चार ज्हार पंताली सौ आं नौ तक्क लाई लैओ तुस तां दिक्खी लैयो ते तुस पैह्लें मिगी दस्सी ओड़ेओ ना तुसें जाना कुत्थें तक्क ते उस स्हाब कन्नै पैसे बी दस्सी ओड़ने ना तुसें ई पत्नीटॉप आह्ला भद्रवाह तक्क होई जाओ ना तुस ते करी लैयो दो गड्डियां पंताली सौ नौ ज्हार होई जा ऐनी ठीक ठीक ठीक ओके ठीक ठीक